हँ हेलो हँ तब कि सभ भए रहल छै कतऽसँ आबि रहल छी अहाँ हम तऽ छपरासँ आबि रहल छी ओ आइकाल्हि तऽ हरेक समस्ये छै हरेक जगह केहन सफर छै सफरमे केहन चलि रहल चलि रहल है सफर ई भीड़ो भार छै हम्मे तऽ छपरासँ आबि रहल छी हँ हँ रस्तेमे बहुत बेर तऽ आइकाल्हि तऽ यहाँ बिहारक मुद्दो जानिये रहल छी केहन केहन चलि रहल छै सब जगह हरेक हरेक चीज रोज दिन दहाड़े कुछौ भए रहल छै सरकारो ओहिमे कोनो एक्शनो नहि लै छै यहाँ सरकार जेछै हँ आओर जङ्गलके सरकार बनल यऽ कि रोज क्राइमे बी जे पी आब शासक सरकार रहै छै कोइ एकरो बन्हिआँ छै दुनू काम होइत रहतै सरकार बहुत बन्हिआं होइ छै पढ़ाइयो लिखाइके तऽ जानिये रहल छियै केहन सिचुएशन यएह बि भटकै पड़े छै हँ तऽ सब सरकारके सब कोनो हँ नौकरियो नहि लागि रहल छै रोजगारोके वएह ने बेरोजगारी तऽ बहुत जादा बढ़ल छै बिहारोमे आओर एतऽ तऽ शिक्षोके स्तर तऽ ओहन शिक्षा तऽ भेट नहि पाबि रहल छै उमरो एक्सपायर भऽ जाइ छै तीन सालके पढ़ाइ लोक आइ काल्हि बच्चा सब तीन सालके पढ़ाइ पाँच सालमे पूरा करै छै आँय आउर सरकारोके ध्यान दैके चाही बिहारके तऽ बहुत किछु वएह ने हरेक सिचुएशने सब खराब भेल जा रहल छै कत्तौ कुछ करियो नहि पाबै छै लोक हँ यएह सब हँ अपना सब किछु धीरे धीरे आब करब कुछो सरकारे ने करै छै जे करैके रहै छै सिस्टम अपना सभ तऽ सिस्टममे सुधार कि करबै सरकारे ने सिस्टममे सुधार करै छै अपना सभ अहिपर चलिये ने पेबै चलबे ने करबै सरकारे ने लोकके सुरक्षो दै छै स्वास्थ्यओ के सुविधा दै छै शिक्षो दै छै रोजगारो दै छै सरकारे ने दऽ रहल छै ई सबके सरकार किछु करिये ने पाबि रहल छै आँय बिहारमे साफ बद सँ बदहाल भए रहल छै बिहारके सर परिस्थिति कोई कामे नहि भए रहल छै बिहार सर हँ पहिले यहाँ इशारा देलक है अत्ते टका दियौ तब काम करब अहाँ बैक अहाँजे कोई जे खातो खोलबै लए जेबै बैंक सभमे तऽ आइ काल्हि नहि लै छै लेकिन तय्यौ जेबै कोनो ब्लॉकेमे अहाँ जमीनक काम करबै लए तऽ कर्मचारी लेत पाँच सओ टाका हरेक जगह ई सभ चीजपर तऽ नकेल कसै पड़तै सरकारके अपन कनि तऽ कहियो एनै तऽ तय्यौ कम छै धीरे धीरे आउर बहुत बढ़ि हि रहल छै सबकुछ ठीक छै ठीक ठीक ठीक छै नमस्कार